مہاراشٹر میں گھومنے کے لیے وومنس کو کوئی ایسی سیکورٹی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہاں پر کیونکہ سیفٹی کافی ہے اور ان کو گھومنے کے لیے اگر ضروری ہے تو گائیڈ لے کر گھومنا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے